मेरा नांऽ कौशल ऐ में रियासी डिस्ट्रिक्ट दा रौह्ने आह्ला साढ़े भई केह् आखदे इंया लोह्ड़ियै दा ध्यार होंदा ते अस त्रिचौली बनान्ने ते साढ़े मम्मी जेह्ड़ियां त्रिचौली बनांदियां नुहाड़े च पैह्लें अस चौल केह् करने सेड़ने भी अस केह् करने सुक्काने भी अस उनेंगी कड़ाहियै च भुन्नने भी अस मुंगफली पान्ने नुहाड़े च भी अस नुहाड़े च खोड़ पान्ने चिड़ुए पान्ने फ्ही पान्ने गुड़ पान्ने ते सौंगी पान्ने एह् चीजां अस बिच पाइयै मिक्स करियै जि'यां चन्न चढ़दा नौ बजे अस पैह्लें चन्नै ई अर्घ दिन्ने भी अस अपने अग्नि देव हुंदे उनें ई दिन्ने ते भी अस केह् करने की साढ़ी मम्मी होरें केह् आखदे सारें गी इक्क ओह् बूआं होइयां जियां ननिहालिये होइये जियां केह् आखदे आंढ गोआंढ होइये जियां भी अस ओह् त्रिचौली बंडने ते बड़ा मज़ा आंदा त्रिचौली दा ते हार खानै गी मज़ा आई जंदा ते अस रातीं बेल्लै बस्हाठियां किट्ठियां करियै अग्ग बालियै नुहाड़े ई गीत गाने होंदे डोगरी गै ते इंया इंया अस ध्यार मनान्ने लोह्ड़ियै दा भी साढ़े इक्क भुग्गे दा ध्यार होंदा ते भुग्गा भुग्गे दा बर्त होंदा साढ़े मावां होंदियां जेह्ड़ियां डोगरी च डोगरी कल्चर च ते ओह् करदियां अपने पुत्तरें लेई एह् पुत्तरै दां ध्यार मनांदियां मावां पुत्तरै लेई बर्त रक्खदियां बर्त रक्खदियां ते अस नुहाड़े ई मनान्ने अस भुग्गा बनान्ने नुहाड़े ई अस केह् करने स्यूल लैन्ने नुहाड़े ई खोड़ पान्ने मूंगफली पान्ने गुड़ पान्ने तिल ई कुट्टियै पान्ने अल्सी पान्ने कुट्टियै भी अस ओह् शैल भुग्गा बनाइयै शैल इसी कुंडे च कुट्टियै इसी शैल कुट्टी कुट्टियै मावां बर्त रक्खने दा पूरा फायदा लैंदे ते अपने जगतें कशा शैल भुग्गा कुटाइयै ते भी ओह् चन्न लभदा जियां भी ओह् भी उंदे बर्त होंदे रक्खे दे ते उंदा इक्क इक्क मंडला होंदा रक्खे दा नुहाड़े ई गन्ना पांदे ते ओह् पांदे मूली रखदे कन्नै थालियै ई ते भी ओह् काकलै ई भुग्गा पाई पाइयै बर्त दा ते ओह् अपने पुत्तरें गी दिंदियां मावां भी नुहाड़े बाद ओह् भुग्गा जेह्ड़ा सारे रिश्तेदारें ई बंडदे नानी ननिहालियें ई बूऐं ई आंढ गोआंढ सारे बंडदे ओह् कि साढ़े इक्क होंदा ध्यार राह्ड़े मिंजरां ध्यार होंदा मिंज़रां नुहाड़ै ई केह् करदे की शैल इंया मतलब की बोलदे् गोल गोल जेह्ड़े मतलब इक्क गोल गोल घेरा जन बनाइयै सारे बीऽ मिक्स करदे इंया रौंगी दा होइया मक्कें दा होइया कनकै दा होई गेआ मतलब ओह् इक्क इक्क मतलब गमला जन छे गमले बनाने छे गमले भुंञां लाने ओह् सारी मिक्स चीज़ां मतलब फसल जिन्नी बी होंदियां ओह् लानियां ठीक ऐ भी ओह् एह् केह् करदे कि रोज़ उनें गोहा फेरना न्हाइयै फिर शामीं रुट्ट बनाना ते ओह् रुट्ट चाढ़ना शामीं भी हून जियां मिंजरां दा ध्यार होंदा उस दिन सारे राह्ड़े पुट्टदे ओह् ते जाइयै खड्डा खड्डा रढ़ांदे ते उत्थें नुहाड़े ई एह् होंदा कि जागत् राह्ड़े चुक्कियै लैंदा ते उनें ई रुढ़ांदा ते उत्थें पानियै र बेहियै सारे जनें लोग जेह्ड़े होंदे आए दे राह्ड़े लेइयै ते ओह् इक्क दूऐ गी अपने खमीरे कड़ाह खमीरे कड़ाह होइये जियां आं गुड़ होइया एह् नेहीं चीज़ां दिंदे इक्क दूऐ गी बंडी बंडियै ते उत्थें बेहियै खंदे ते इंया मिंजरां ध्यार राह्ड़े दा ध्यार साढ़ै मनांदे भाई जियां साढ़े लोह्ड़ी जियां साढ़े एह् होंदा देआली होंदी ते ते अस नुहाड़े न्हाई लैन्ने मतलब की नीर होइया जियां मठाई जलेबियां होइयां नुहाड़े कन्नै तां बनाई लैन्ने ते मठेआई हट्टिया आंदी असें ते चौल राजमां एह् जेही चीज़ां अस नुआने ध्यारें च अपने घर ते भी ओह् साढ़े देआली बालदे भी ओह् ते भी नुहाड़े बाद भी बड्डे निक्के अग्गें सारे देआली बालदे ते बड़े बड़े पैसे थ्होंदे बंब पटाखो ठोआलने अस एह् नेहीं चीज़ां अस करने जियां टिक्कें दा ध्यार होइया टिक्का टिक्कें दा ध्यार होंदा भैन भ्राऊ आस्तै भैन टिक्का लांदी एह् नुहाड़े ई बी मठाई होंदी बनाई दी ते नुहाड़े ई केह् आखदे ते कदें कदें पनीर बनाई ओड़ने कदें राजमां होइये जियां मांह् चने दी दाल होई ते धोती मूुगी दी दाल होई ढोड्डा साग होइया एह् जेही चीज़ां अस बनान्ने होर जियां साढ़े ध्यार होंदा भई केह् आक्खदे रक्खड़ियां ध्यार होंदा रक्खड़ियें दे ध्यारें ई केह् आक्खदे भ्राऊ दियां भैनां रक्खड़ियां लेइयै औंदियां घर देने ई केह् आखदे रक्खड़ियां पोआंदे भैनें ते मूंह् मिट्ठा करांदियां भ्राऊ दा ते मठाई खलांदियां ते एह् चीज़ां होंदियां ते इंया करवाचौथी दा साढ़े ध्यार होंदा इंया डोगरी च ते नुहाड़े च केह् आखदे ओह् जेह्ड़ी पत्नि होंदी ओह् अपने पति ताईं बर्त रक्खदी पूरा दिन नेईं पानी पींदी नेईं रुट्टी खंदी नेईं पानी पीना नेईं रुट्टी खानी पूरे ध्याड़ी भुक्खे त्रेह् दे रौह्ना ते भी ओह् जेल्लै रातीं चन्न निकलदा ते भी चन्नै ई अर्घ देइयै पति जेह्ड़ा अपने हत्थें कन्नै पानी पलैंदा ते भी ओह् पत्नि होंदी रुट्टी खंदी नुहाड़े बी अस इंया मुर्गा बनाई लैन्ने मठाई बनाई लैन्ने मटर पनीर होइया मांह् चने दी दाल होई मुंगी दी दाल होई चने दी दाल होई एह् चीज़ां होर बी साढ़े ग्राएं दे ब्याह् कारज़ें ई इंया होंदा कोई ब्याह् कारज़ होंदा ते अस मांह् चने दी दाल लाई लैन्ने गोल गफ्फे गुलाब जामुन आलू टिक्की नॉन होइये जियां डोसा होइया चांप होई ते रुट्टी होई चौल मांह् चने दी दाल इन्नी चीज़ां बनान्ने